हा हरिओम केरु जी ॿुधायो अच्छा घणा माण्हू आहियो तव्हां पंज त न चारि माण्हू थी वेंदव असांखे बि ॾिसो ड्राइवर खे हटाए करे हिकु अॻिते टे पोइते चारि माण्हू वेहंदा आहिनि गाॾी में या त वरी वॾी गाॾी कयो मतिलब नंढी वारी गाॾी जो ॿुधायो की वॾी वारी जो ॿुधायाव त पंज जे लाइ तव्हांखे वॾी गाॾी वठिणी पवंदव अच्छा त उहो ऑटो न असां डिए मिलंदव तव्हांखे गाॾी मिलंदव नंढी वारी ऑटो असां न डील कंदा आहियूं गाॾी में चारि माण्हुनि वारी जेका गाॾी हूंदव हो ॾह रुपए किलोमीटर जो रेट अथव ऐं हुते हुते तव्हांखे घणी देरि लगंदव मंदिर में न न मंदिर में तव्हांखे घणी देरि लगदव अच वञ त जेको टाइम थींदो थींदो मंदिर जो टाइमिंग ॿुधायो की घणी देरि कलाक मिटिंग लगदव ॿ कलाक लगदव हा छो जो उहो टाइम ठीकु ॿुधाईंजो त असां उन हिसाब सां ॿुधायाव या पूरे ॾींहुं जी बुकिंग करिणी अथव त पोइ तव्हां चारि कलाक थोरे ॿ कलाक वेहो मूंखे कोई मतिलब ई कोन्हे अच्छा पंजे खां असां अधि कलाक एक्स्ट्रा ॾींदासीं साढ़े पंजे असांखे गाॾी फ्री खपे पोइ हुन हिसाब सां तव्हां पंहिंजो टाइम शेड्यूल ॾिसी वठिजो असांजो रेट ॾह रुपए किलोमीटर सां अथव जेतिरो तव्हां ईंदा वेंदव जेतिरो किलोमीटर रीडिंग अची वेंदव हुन सां ॾह रुपए जे हिसाब सां कढी वठदासीं जी ऐं बाक़ी अगरि वेटिंग वधाईंदव त उहो हुरे वरी तव्हांजो हर कलाक जे हिसाब सां वेटिंग जो चार्ज अलॻि लॻी वेंदव अगरि साढ़ी पंज सां मथे कयो था त हा हुन जो चार्ज अलॻि सां लॻदो वरी थींदो ॾिसो चकर इहो आहे न की हाणे तव्हां रेट वठो था ॾींहुं जे हिसाब सां या त वरी पूरे ॾींहुं जी बुकिंग वठी छॾियो असांखे टेंशन ई कोन्हे त उहेई तव्हांजो बचाइण लाइ भाई तव्हां पाईंजो बचाईंदो त मुंहिंजो बि त ॾिसंदो न असां बि त वरी टाइम बचाईंदासीं न पंहिंजो की बि जॻह गाॾी लॻी सघे भाई ॾिसो ऑटो जी ॻाल्हि बि हूंदी अथव गाॾी असांजी पंहिंजी गाॾी वेंदी त गाॾी जी बुकिंग तव्हां वटा जेतिरी देरि तव्हांखे वापिसि घर न छॾदो फाथल हूंदो न ड्राइवर ऐं गाॾी भाई या त तव्हां मूंखे इहो चओ की छॾियो था उते ड्रॉप करे छॾियो त हूअ हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि थी वेंदी आहे तव्हां उते मोटल आहियां या त वरी तव्हां ईअं करे वठो की तव्हांखे ड्रॉप करे मुंहिंजी गाॾी हली वेंदी ॿ कलाक टे कलाक खां पोइ तव्हां वाखे वरी बेहर गाॾी खपे त उहो ॾिसी वठदुमि मां हुते हा ठीकु आहे त इहो अञा मां तव्हांखे हिकु दफ़े भईया सां ॻाल्हि करे करे थो ॿुधाए थो छॾाव कलाक ॾेढ में तव्हांजो नालो

जी जी जी ठीकु ठीकु ठीकु आहे मां कलाक में तव्हांखे ॿुधायाव थो चङो हरिओम